बेगूसराय जिलामे बढ़िआँ बढ़िआँ हॉस्पिटल छै बढ़िआँ बढ़िआँ हॉस्पिटल छै तऽ बढ़िआँ बढ़िआँ तऽ रुपैओ लगै छै रुपैआ नहि गरीबकेँ नहि रहतै रुपैआ तऽ कहाँसँ देखयतै सरकारी हॉस्पिटल जाइ छै सरकारी हॉस्पिटलमे यदि बढ़िआँ डॉक्टर रहथिन बढ़िआँ रहथिन कम्पाउडर तब ने इलाज होतै आ जब कम्पाउडर आर ई आ ओ डाक्टर नहि बढ़िआँ रहतै तऽ केना इलाज होतै जकरा पैसा रहतै से ने जयतै बढ़िआँ हॉस्पिटल बढ़िआँ दबाइ बीरो लेतै आ जकरा पैसा नहि रहतै तऽ ओ कहाँसँ लेतै तऽ कम् ई सरकारी हॉस्पिटलमे जे डॉक्टरमे बढ़िआँ रहतै तब ने ओ ओकरा देखभाल करतै देखभाल करतै जे हँ केहन रोगी छै केना की होलै नहि होलै से बात रहलै आ जे नहि देखतै तऽ ओ हॉस्पिटल ओहिमे सरकारीमे भरती करि देतै आ भरती करि कऽ छोड़ि देतै तऽ ओहिपर मोन रोगी बढ़िआँ होतै आ सरका प्राइभेट जे छै प्राइभेटमे पैसा होयबे नहि करतै तऽ प्राइभेट जयतै केना गरीब मरबे ने करतै